भारतांत खूब तरेचे फामाद नृत्य शैलीचे प्रकार आसात भरतनाट्ट्यम कथकली कथक गोंयचो मांडो गोंयचे धालो गोंयचें गोफ नृत्य गोंयची घोडेमोडणी गोंयची फुगडी अशे कितलेशेच प्रकार आमकां पळोवंक मेळटात तशें आमी प्रत्येक राज्यांत वता तेन्ना आमकां तांचे राज्यांतली खासीयत पळोवंक मेळटा राजस्थानांत गेली थंयची आमकां वेगळे तरेचें नृत्य पळोवंक मेळटा बिहारांत गेलीं थंयचें वेगळें नृत्य पळोवंक मेळटा आसामांत गेलीं थंय आमकां बिहू नृत्य पळोवंक मेळटा हरयाणवी नृत्य पळोवंक मेळटा तशीं पंजाबाक गेलीं जाल्यार पंजाबी नृत्य पळोवंक मेळटा तांचे भांगडा पळोवंक मेळटा तशींच आमी जर वेग वेगळ्या राज्यांनीं गेलीं तेन्ना आमकां वेग वेगळ्या राज्यांच्यो शैली पळोवंक मेळटात महाराष्ट्रांतली फुगडी महाराष्ट्रांतली लावणी अशी कितलेशेच नृत्य प्रकार आसात आनी भारताचे फामाद नृत्यांगणा म्हणटा ती हांव वळखतां ती हेमा मालीनी